हेलो हॅं अपने फूल बेचै छियै हम मकान मालिक बोलि रहलियै हें कए कए किसीम कए कए किसीम के फूल हिकै फूल हमरा लैके छै गुलाबके फूल हिकै आ सुरुजमुखी कनैलके फूल हिकै हॅं तऽ की की भाव दै छियै आ कैसे दै छियै आंय गुलाबके फूल कैसे के जी दै छियै पचास रूपे आ ओरहुलके उं गेंदाके फूल ऑंय ऑंय सब फूल ओहए भाव छै ओ सुरुजमुखी होइ गेलै कनैल होइ गेलै ई सब कैसे दै छियै ऑं कैसे दै छियै सुरुजमुखी आ ओरहुल आ अथी कनैल ठीक छै हमरा एकक के जी लैक छिकै हमरा एकक के जी पहुंचबाय दियै ऑंय ठीक हइ सब जेतना किसीमके फूल छिकै सबमे सऽ हमरा एकक के जी पैक करवाइ दियै उं नया ताजा फूल हमरा चाही जैसे ओ मतलब होइ छिकै सुक्खल फूल होइ जाइ छिकै मौला जाइ छिकै ओ सब फूल नहि चाही हमरा ताजा फूल चाही ताजा हिकै ने ऊं ठीक छै ताजा फूल छै तऽ अच्छे ठीक छै ताजा फूल छै अच्छे ठीक छै एकहक के जी दै देबै अपने अयबै पहुंचाबै लए कि हमरा आबै लए परतै ऑंय

ठीक है ठीक हइ लेकिन हमरा अच्छा फूल चाही हम फूल एकक के जी लेबै तऽ हमरा अच्छा ताजा फूल चाही ठीक हइ हम पहुंचबाय देबै रखै छी रखिये